हलो क्या मेरी बात ओला से हो रही है भैया मैंने शहर जाने के लिए एक कैब बुक करी थी जिस कैब में मैंने किराए के बारे में पहले ही बातचीत कर ली थी और जो किराया है उसकी बातचीत हमारी पहले ही हो चुकी थी लेकिन जब मैं इस कैब में सवारी करने के लिए गयी और सवारी करने के बाद ड्राइवर ने मुझसे और पैसों की माँग करी तो आप इस के लिए मेरी एक शिकायत दर्ज कीजिए कि मैं जो है यह किराए की पैसे नहीं दूँगी एक्स्ट्रा क्योंकि जिस पैसे के लिए मेरी बात हुई थी मैं उतने ही पैसे दे पाऊँगी जी